राजिस्थान में शिक्षा प्रणाली शिक्षा की कमी शिक्षकों की तो इतनी कमी है कि यहाँ पे शिक्षक को रिटर्न करने पे मुकदमा और संबोधित किया जाता है तथा यहाँ शिक्षक और यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है बेरोजगार है इसलिए शिक्षक बन नहीं पाते हैं जो शिक्षक बने बैठे हैं वो कोचिंगे चलते हैं यहाँ कुछ नहीं है राजस्थान में पढ़ाई कराई जाती हैं जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी नहीं लगती है वो सरकारी जॉब के लिए प्रयास करते हैं उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है पेमेंट भी कम मिलता है इसलिए वो आगे कुछ कर ही नहीं पाते हैं बेरोजगार रह जाते हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि